हाँ मैं रोज रनिंग करता हूँ वर्कआउट करता हूँ एक जिम में भी जाता हूँ मैंने वहाँ पर कोच रखे हैं कोच के पास जाता हूँ रोज मुझे वो ट्रैल रनिंग करवाते हैं उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है रोज हर हर रोज मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा करूँ ताकि मैं फिट रहूँ स्वस्थ रहूँ और रोज़ डेली मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ दौड़ता हूँ रनिंग करता हूँ रोज सुबह दौड़ दौड़ना चाहिए रनिंग करना चाहिए क्योंकि हमारे स्वस्थ को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रनिंग बहुत जरूरी है रनिंग करने से काफी सारे फायदे हैं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बॉडी पूरी अच्छी रहेगी आपको कोई बीमारी नहीं होगी और स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिलती है आप रनिंग करोगे तो बहुत अच्छा है आप सुबह सुबह रनिंग करिए हर रोज उठिए रनिंग के दौड़ने के लिए जाइए और दौड़ते समय आप रनिंग करिए रनिंग करने के बाद में वो डेली अगर आप रनिंग को नहीं जा सकते हो तो आप जिम में जाइए जिम में जाकर ट्रेडमिल करिए उस पर रोज अपना दिनचर्या में जोड़िए उसको कि रोज हमें इतने समय वर्कआउट करना है इतने समय जाकर ट्रैकमिल करना है कोच से नहीं अगर कोई चीज आपको समझ में आ रही है तो कोच से पूछ सकते हो कि मुझे इस तरीके कि बताइए कि मैं कैसे टाइम बढ़ाऊँ स्वस्थ रहूँ क्या करूँ इसके लिए ये काफी मदद मिलती है स्वस्थ रहने में काफी मदद मिलती है आप डेली रनिंग करा करिए सुबह उठकर के